पयलींच्या काळार आयदनां गोबरान आनी काथो घेवन न्हंयच्या धडयेर व्हरून घांसतालीं पूण आतां बायलो शिकिल्ल्या कारणान नोकऱ्यो करतात तांकां आदयनां घांसपाक वेळ नासता म्हणून तीं घरान कामवाली दवरतात आनी आजकालच्यो कामवालीक वेळ नासता तीं सडसडीत काम करून वचूंक सोदतात म्हणून तांचे खातीर आमकां आतां तें वीम बार म्हण लिक्यूड डिटरजंट असलें हाडून दिवचें पडटा हें वापरून आयदनां चकचकीत जातात खरीं पूण मत्श्यो त्यो घशटून घांसच्यो पडटा तेलकट आयदनां आसलीं जाल्यार तातून खतखतीत उदक घालून पांच मिनटां दवरचें पडटा मागीर तांची तलकटसाण वता मागीर पूण तीं परत शाबवान घांसचीं पडटातूच नाजाल्यार कितें जाता कितेंय उरलें उश्टें तातून जाल्यार बॅक्टेरियल ग्रोथ जावंक शकता आनी तेंच आयदन परत वापरूंक घेतलें जाल्यार तातून खाल्लें जिनसन पोटान वचून पोट बिगडूंक शकता आयदनां हीं बऱ्या भशेन घांसून वतान सुकोवन मागीर भितर दवरचीं